وعلیکم السلام سر بولیے ہاں سر بولیے ہاں سر کس طرح کے سینڈل آپ کو چاہیے بولیے جی جی ہاں وہ مل جائیں جی جی جی ہاں ہاں ابھی ہے اپلبدھ ہے بولیے وہ ساڑھے تین سو چار سو کا ہے میکسیمم آ کے آپ دیکھ سن کے لے لیجیے اگر اور وہ ہم لوگ کا کام وہ اصل میں میرا کام جو ہے ہیلپر کا کام ہے میں نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں ہم لوگ کو اتنا ریٹ معلوم نہیں رہتا ہے کتنا کیا ہے وہ اگر آپ نہیں فرق نہیں وہ ہر کوالٹی کا رہتا ہے ہر طرح کا رہتا ہے میں آپ کو بات رہا ہوں میں ہیلپر ہوں میں نکال کے دیتا ہوں میکسیمم میکسیم میرا جو آنر میرے پاس ہر طرح کے ہر کوالٹی کا جوتا ہے سینڈل ہے چپل ہے جو بھی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آ کے دکان پہ جو ہے نا بات چیت کر کے لے سکتے ہیں دیکھن کے ہاں نہیں نہیں آئیں گے آئیں گے تو لے لیجیے ہر طرح کا رہتا ہے ہر کوالٹی کا رہتا ہے چپل ہر طرح کا ہم لوگ کا یہ جانتے ہیں آپ آئے ہیں دیکھیں ہیں سنے ہیں تو دیکھیں گے ہر طرح کا رہتا ہے لیکن میں جو ہے میں یہاں پہ کام کرنے والا رہتا ہوں

جی جی جی جی جی میں ہیلپر ہی ہوں وہ اگر آپ آئیں گے اب یہ ہے آنر اگر آئیں گے تو آپ آنر ابھی آدھا پون گھنٹہ میں وہ آ جائیں گے وہ ابھی جو ہے نا نماز وغیرہ پڑھنے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نا نماز وغیرہ پڑھ وہ ابھی وہ نو بجے تک رہیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک وعلیکم السلام